राजा सलहेश एक प्रसिद्ध आओर सामाजिक कार्यकर्त्ता छलाह ओ नेपालके रहयवला छलाह समाजमे जे दुर्गति सभकेँ ओ दूर करबाक लेल अथक प्रयास कयलनि ताहि हेतु हमरा मैथिली मिथिला समाजमे जे राजा सलहेशकेँ सर्वोच्च मानल जाइत छनि राजा सलहेश केँ हुनका मोती मोतीराम भाय छलथिन आ बहुत वरिष्ठ छलखिन ओहि समयमे राजा सलहेश बहुत ताकतवर छलाह न्यायकर्ता छलाह समाजके नीक हेतु ओ अनेक कष्ट सहलनि आ किछु दिनके बाद हुनका राजा जे छलखिन हेँ चूहड़मल तिनका सङ्गे युद्ध करय पड़लनि बादमे हुनका पराजित कऽ न्यायके लेल ओ आगू बढ़ैत गेलाह ताहि हेतु कहल जाइत अछि जे मैथिलीमे राजा सलहेशके सर्वोच्च स्थान छलनि ओ अपन समाजक हेतु आगू कोना बढ़य ताहिके प्रयत्न करैत रहलाह